नमस्ते मेरा नांऽ रंजीत कुमार ऐ ते में हिंदोस्तान हिंदोस्तान जम्मू कश्मीर दे ग्रांऽ बसंतगढ़ दा रौह्न आह्ला में तुसें ई प्हाड़ियै बारै ई दस्सना तां बचपन च कि'यां चढ़दे हे अस प्हाड़ी एरिया पर ओह्दे बारै च सनांऽ तां पैह्ले नंबर अस केह् करदे होंदे हे कि नि'क्के नि'क्के होंदे हे तां बड़े सारे नि'क्के जागत् जेह्ड़े म्ह्ल्ले दे होंदे हे ते उं'दे कन्नै चली दे हे जि'यां साढ़े पाला पौंदा हा सेआलै तां अस प्हाड़ी एरिया चढ़ने ई बड़ी ओह् करदे हे जि'यां जि'यां बड्डे बड्डे होंदे गे तां प्हाड़ी एरिये ई चलना स्टाइल बदलदा गेआ होर आस्तै आस्तै जेह्ड़ा ऐ ते असें अपने घर भिड्डां बक्करियां रखी दियां होंदियां ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि ओह् जि'यां प्हाड़ी एरिये च चली जंदियां हियां तां उं'दे पिच्छें जाना पौंदा हा उ'नें ई फेरने ई केईं बारी बड़ियां सारियां मुश्कल प्हाड़ियां कोई होंदियां हियां ते ओह् नेईं बी पुजन होंदा हा लेकिन उ'त्थें अस जि'यां कोई ज'न्न छंडी छंडु प्रेत उ'नें ई फेरू दे होंदे हे ते केईं बारी इ'यां बी ऐ ते उ'त्थुआं बड़ा शैल हा बड़ा तजरबा थ्होया सिक्खने ई कि कि'यां कि'यां प्हाड़ी एरिये च चढ़दे ते ओह् चढ़ना शुरू करुड़ेआ ते आस्तै आस्तै चढ़ना चढ़न लग्गी पे ते बड़ी सारियां प्हाड़ियां जेह्ड़ियां न चढ़ियां बसंतगढ़ होर बी बड़े बड़े प्हाड़ न उच्चे उच्चे जेह्ड़े असें चढ़े न ते बाकी होर बाकी होर बी प्हाड़ियां न जि'यां कोई उत्त ई जंदे कलाश कुंड गी जंदे तां उत्त बी बड़ियां प्हाड़ियां औंदियां ते ओह् बी चढ़ियां हैन ते बाकी जि'यां दिक्खा जा तां पैह्लें पिछला पंज छे साल जां पैह्लें दा इ'न्ना तरजबा निं हा होऐ दा चढ़ना लेकिन हून जादा बड़ा जादा होई दा पैह्लें नंबर अग्गें करना पौंदा अपने गले ई रस्सा बनना पौंदा रस्सा बनने शा बाद फिर मतलब उप्परे ई इक ओह् लैना पौंदी इक खुंगी नेही लैना पौंदी लोहे दी बनाई ओह्दे कन्नै बंदा चढ़ी सकदा जां कोई बर्फ पेदी होऐ तां बी ओह्दे कन्नै जेह्की आसानी होई दी चढ़ने ई प्हाड़ी एरिया च ते अगर इ'यां चढ़चै ते इ'यां बंदा छंडोई दा उप्पर दा ते होर मरी बी जंदा